हल्लो जय झूलेलाल

हल्लो दादा अवाज़ु अचे थो ओके जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा तव्हां जेको आहे किताबु लिखंदा आहियो न त मूंखे हिकु एक्चुली जेको आहे मां बुक क्लब मेंबर आहियां ऐं हिन लाइ मूंखे तव्हां खां ॻाल्हाइणो हुओ कि असां हिकु समर कैम्प हलाए रहिया आहियूं त हुन में असां चाहियूं था कि तव्हां पारां जेका कुझु किताब लिखियल आहिन हुनजे बारे में असां ॿारनि खे ॿुधायूं हा न

जी हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म

हम्म हम्म

हाणे हिकु शइ मूंखे जी मूंखे हिकु शइ पुछिणी आहे कि हिते माया जी तव्हां ॻाल्हि चई ऐं तव्हां इश्वर जी ॻाल्हि चई त ही छा बिल्कुलु ऑपोज़िट आहिनि बिल्कुलु उबता आहिनि छो लाइ माया असांखे दुनियाउनि शक्तियुनि में छिके थी ऐं ईश्वर जी दुनिया ॿीं आहे

हम्म हम्म हा

हम्म हम्म हम्म जी

जी जी जी

हम्म हम्म हम्म हम्म जी

अच्छा हम्म हम्म हम्म अच्छा

अच्छा छो जे लाइ दादा ही आहे न जी ही आहे न कि ही जेको असां समर कैम्प लॻाइण था चाहियूं ही कैम्प असां जेको आहे न रुॻो नंढे ॿार मतलबु स्कूल वारा ॿार त आहिनि कॉलेज वारा ॿार आहिनि ऐं जेके वॾा आहिनि जेके नौकिरी पेशे कंदड़ आहिनि असांजे सभिनिनि ही लाइ ऑपिन रखियो आहे ताकि हू जंहिं जो बि इच्छा हुजे हू हिन कैम्प खे करे सघे तव्हां त तव्हां छो जे लाइ जी छो जे लाइ तव्हां लेखक आहियो त तव्हां पंहिंजे पंहिंजे तजुर्बे सां ॿुधाए था सघो कि असां अगरि छहनि ॾींहंनि जो ई वर्कशॉप कयूं हा न त छहनि ॾींहंनि लाइ असांजो ई कमु थी सघंदो छहनि ॾींहंनि में छो जे लाइ जी छो जे लाइ जीअं तव्हां असांखे समुझाए रहिया आहियो कि छो जे लाइ अॼुकल्ह ॿार किताबु पढ़ण जी कंदा कोननि ऐं अगरि असां हिन म वर्कशॉप कंदासीं त हिन वर्कशॉप जे महिरफ़त असां जेको आहे तव्हांजी किताबनि जे बारे में ॿारनि खे जेको आहे तव्हां छो जे लाइ तव्हां पाणि लिखियो आहे एतिरी महिनत कई अथव ऐं किथे न किथे तव्हांजी हू दृष्टि आहे जंहिं जे करे तव्हां ॿारनि सां वॾनि सां पंहिंजी सोचु पंहिंजो तजुर्बो ॾेई सघो था ऐं गॾु ई गॾु असांजे हिन ग्रूप में ॿिया बि अहिड़ा हूंदा माण्हू जंहिं जंहिं किताब लिखिया आहिनि त हुननि जो बि असां तजुर्बो वठंदासीं कि हुननि खे हुन मां छा सीख थी मिले ऐं छा समुझ में थो अचे त हुन में इहो ई आहे कि मां तव्हांखे जेको आहे हिकु ग्रूप आहे असां वॉ असांजी वॉट्सप ग्रूप हुन वॉट्सप ग्रूप में तव्हांखे एड कंदीसांव ऐं असांजे ऑफ़िस मां जेको आहे हिकु माण्हू अची तव्हां सां जेको आहे फ़ॉर्मेलिटी जेका आहिनि हू कंफ़र्म करे वेंदो त तव्हांजी अवेलिबिलिटी कहिड़ी हूंदी आहे जीअं असां हफ़्ते में सूमर ॾीहुं रखूं यां हफ़्ते जा सत ई ॾींहं रखूं त हुन में तव्हां तव्हां लाइ सवलो थींदो

अच्छा अच्छा हम्म हम्म हम्म अच्छा अच्छा ऐं छेंछर आर्तवार हम्म छेंछर आर्तवार जो

जी जी जी हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म

हम्म हम्म हम्म ठीकु आहे ठीकु आहे त इअं था कयूं जी असां जेको आहे वर्किंग डेस में जेको आहे सतें खां ॾहें जो टाइम रखंदासीं ऐं हिकु जेको आख़िरी ॾींहं हूंदो हुन में असां हिकु इंटरएक्टिव सेशन रखंदासीं ताकि जंहिं जेका बि हुन में पार्टिसिपंट्स आहिनि जेका ही वर्कशॉप करे रहिया आहिनि हुन वर्कशॉप जे बारे में हुननि जेको तव्हां सां सिखिया आहिनि हुननि जे बारे में हुननि खे छा समुझ में आयो आहे त हुन में हिकु इंटरएक्टिव सेशन हूंदो ताकि ही समुझ में अचे कि अॼुकल्ह जा ॿार आहिनि या जेके नौकिरी पेशे करनि वा आहिनि माण्हू हुननि खे कहिड़ी ॾुखयाई थी रही आहे ऐं तव्हां पंहिंजे तजुर्बे सां हुननि खे कहिड़ो रस्तो ॿुधाए सघंदा ताकि सवलाईअ सां जेको आहे हू पंहिंजे हू पंहिंजे रस्तनि खे अॻिते वधाए सघनि पैंजे शयुनि खे बि वधाए सघनि ऐं ईश्वर जे पारां जेकी भक्ति आहे हुन में हू गॾो गॾु जो आहे पंहिंजो वक़्तु कढी सघनि छो जे लाइ जीअं तव्हां ॿुधायो कि जेको माया सां असांजो कमु न हलिणो आहे

जी अच्छा

हम्म हम्म

हा हा हा हम्म हम्म हा हा हा

हम्म हम्म हा हा हा हम्म हम्म हम्म जी हा हा हा हम्म हम्म हम्म हम्म

हा हा हा

हम्म हम्म

हा

हम्म हा

हा हम्म हम्म हम्म

ह्म्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म

जी जी हा हा हा अच्छा

हम्म ठीकु आहे

ठीकु आहे

हम्म हम्म हम्म

हम्म ठीकु आहे त दादा सुठो लॻो सुठो लॻो मां इहो ई चाईंदसि त जेको आहे अॼु जीअं आहे छेंछर आहे त ॿिएं छेंछर खां हिकु दफ़ो असां इंटरएक्शन सेशन सिखण शुरू कंदासीं असांजा घटि में घटि पंजाह पार्टिसिपंट्स अञा ताईं एनरोल करे चुका आहिनि त असां हफ़्ते जो कंदासीं ऐं हिकु दफ़ो आर्तवार ॾींहुं ब्रेक वठी कीअं तव्हां ॿुधायो कि आर्तवार ॾींहं तव्हां वटि टाइम कोने त हिकु ॾींहं वरी असां सूमर जो रखंदासीं ऐं अगरि अञा बि ॿार हूंदा माण्हू हूंदा या वॾेरा हूंदा जेके तव्हांजे हिन सेशन जी ज़रूरत आहे त असां वरी जेको आहे तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं ठीकु आहे त सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए जय झूलेलाल